टी वी शो शार्क टैंकके बारेमे हमरा ई पता छै ओहिला अहाँकेँ सबसँ पहिने पोपुलर होना छै कोइ बढ़िआँ कटेगरीमे अहाँकेँ बड़ा से बड़ा काम करना छै शार्क टैंकमे जाके अहाँकेँ बढ़िआँ ओतय भाषण देनाइ छै ओ भाषणमे अहाँकेँ बढ़िआँसे बढ़िआँ हुनका समझेनाइ छै जाहि दुआरे अहाँकेँ ओ अपन राय दए सकय हुनका काममे अहाँकेँ पैसासभ दए सकय